हलो भैया चप्पल लेना था साइज़ है ओ पाँच नंबर है छः नंबर है आठ नंबर है दस नंबर है आ दो नंबर है दोनों में लेना है हाई में भी लेना है और लो में भी लेना है रेट थोड़ा बताइएगा रेट बताइएगा तब ना दोनों दोनों में रेट बताइए भैया

ओ उससे कम कहाँ कम बोले हैं लेना आजे ना लेना है भैया लेंगे तो आजे ना लेंगे जब बात आज कर रहे हैं तो आजे ना लेना है और दस रुपैया कम कर दीजिए भैया ह्म्म नहीं हमको सेंडिल अभी नहीं लेना है अभी मॉडले चप्पल लेना है सैंडिल बाद में ले लेंगे बाद में लेंगे आप ही की दुकान से लेंगे लेकिन बाद में लेंगे थोड़ा कम करके बताइए पैस तब ले लेंगे ना भैया

पचहत पचहत्तर जो चप्पल का पचहत्तर रेट बताए हैं भैया ओ उसका साठ साठ रुपैया देंगे हाँ साठ में हो जाएगा भैया नहीं औ साठ में दे दीजिएगा

पचहत्तर तो बतइएबे किए हैं तो मोन के चाहिए पचहत्तर ह नहीं तो साठ में नहीं दिए तो तो ठीक है एक दाम हम बोलते हैं पैंसठ रुपैया देंगे भैया हाँ अच्छा पसंद हो पसंद हो जाएगा तो सैंडिल भी ले लेंगे दुकान पे जाएँगे पीस लेना है आठ पीस लेना है ओ यूज़ करने वाला चप्पल सेंडिल में जाएँगे दुकान पे तो पसंद होगा तो दो चार पीस ले लेंगे हाँ आजे आ रहे हैं ठीक है